ओइ आं मोनसे जायगायाव थांनो सानदोंमोनलै बे द्रायबार गारि आंनो नांगौमोन बै दाखालि जों थांनाय नों लांनाय द्रायबार आरो बेनि बेसेन टिकिटफ्रा माबादिथो औ जेन'बा औ